السلام علیکم میں آئی آر سی ٹی سی کسٹمر کیئر سے بات کر رہا ہوں میرا نام علی ہے اور میں دہلی سے لکھنؤ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں میں اپنے سفر کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں اور مجھے ایک مخصوص ٹرین کے شیڈیول کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں براہ کرم مجھے ایکسپریس ٹرین نمبر ایک دو دو دو پانچ کے بارے میں معلومات فراہم کریں خاص طور پر اس کی روانگی اور آمد کے اوقات اور راستے میں جن اسٹیشنوں پر یہ رکتی ہے ان کے نام بھی بتائیں میری مجوزہ روانگی کی تاریخ پچیس مئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق میں اپنا ٹکٹ بک کرواؤں اس لیے میں برائے مہربانی مجھے اس دن کے لیے اس ٹرین کا مکمل شیڈیول بنا دیں اگر ممکن ہو تو پلیٹفام نمبر یا کسی قسم کی تاخیر کی عمومی معلومات بھی شیئر کر دیں تاکہ میں بہتر تیاری کر سکوں یہ معلومات میرے لیے بہت اہم ہے تاکہ میں اپنے سفر کے باقی انتظامات جیسے آٹو ہوٹل یا واپسی کی بکنگ وقت پر کر سکوں آپ کا شکریہ مجھے آپ کے رہنمائی کا انتظار رہے گا اگر